दानि जुगाव खामानि दामानिफ्रा हिनजाव हौवानि माबा गैला जोङो दा हौवाफ्रासो बांसिन मावनांगौ जायो हिनजावफ्राथ' गोदो हिनजावफोरनि खामानिल'मोन संनाय खावनायल'मोन दाना हौवाफ्राबो गासैबो माबा मावनांगौ जाजोबबाय हिनजावफोरनि संनाय खावनाय हाबा हुखायावबो हौवाफ्रानो संनाय खावनाय मावजोबो आरो दस्रा गुबुन जायगायाव फरायनो थाहैनाय लजिं थाहैनाय समावबो गासैबो गथ'फ्रा गावसोरनो संनानै जाजोबनाङो हौवा बाबो दानि जुगाव हिनजावफ्रा संनाय खावनाया खम जाबावबायसो गासैबो हौवाफोरानो मावनांगौ जाजोबो आरो मेरला बहाबा सोरबाफोर खामानि मावनो थांनाय साख्रि मावनो थांनाय गोदोथ'आरो साख्रिखौनो मावबावयासोमोन एरैनो क्रिसक मावनानैसो जाबावयोमोन साख्रिखौनो मावालै लेखा फरायनो थिनबाबो लेखाखौनो फरायामोन स्कुलाव थांनो थिनबाबो थाङामोन रुवाथि बादि मावै दाङैसो जायोमोन गोदोनि दिनाव दानि जुगावसो गासैबो फरायनाय नङाबानो जाया गोदोनि जुगाव फरायाबाबो जायोमोन ओरैनो जानला मानला हाल खदाल मावला बायनानै जायोमोन दा हौवाफ्रा होनबाबो गावसिनि खामानिखौल' गावसोर मावोमोन दानि जुगावसो गासैबो हौवाफ्रा संनाय खावनाय बायदिसिना सोरनोबा जि जोमबो सुनानै होबावनांगौ जायो हिनजावनो उपाय गैया माथो खालामनो दानि जुगाव गासैबो खामानियानो हौवानि हिनजावनि माबा गैला बयबो हौवाफ्राबो सिनथाय बांसिनसो मावनांगौ जाबाय दा हौवाफ्रा हिनजावफ्राथ' सोरबा सिख्लाफ्रा ओरैनोसो थाग्रा जाबावबाय खामानिखौनो मावनो मिथिया हौवाफ्रा सेंग्राबाबो गवा गाव बागाव लजिं थानाय फरायनायफ्राव गासैबो गावसोरसो संनानै जानांगौ जायो माथो खालामनो बिदिनो मावाबानो जायाना मावजोबनांगौ जायो आरो मेरला बायदि बायदि गोजानाव थांनाय मानाय बहाबा थांनाय मानायफ्रावबो हाबा हुखा सोरनिबा सावरि बादालि बा माबा सुला खरन एरि बायदिसिनाफ्रावबो गासैबो हौवाफ्रानो मावजोबनांगौ जायो हिनजावफ्राथ' ओरैनो संनाय खुरनाय माबानाय एसे एनै मावबाय हिनजावफ्राबो मावो हिनजावफ्राबो मावनाया आमफ्राय होनबाबो हौवाफ्रा बांसिन मावनांगौ जायो संनाय खावनाय बायदिसिना खामानिफोरखौ गासैबो बहाबा गोदोनि दिनाव फरायनाय मानायाबो खममोन दानि जुगावसो फरायनाय नङाबानो जाया गोदोना सासे सानैल' फरायोमोन आरो बांसिनानो हाल खदालजोंसो मावोमोन गोदोना सासे सानै अनेख खममोन साख्रि लानाय बाबो गोदोनि मानसिफ्रा दानि मानसिफ्रासो गासिबो फरायनाय साख्रि बाख्रि नागिरनाय मेरला जानानै दङ' अब्लाबो साख्रिखौनो मोननो थांबावलिया दानि जुगाव गोदो साख्रि लानो थिनबाबो लाबावासोमोन जासिबाबो लाबावामोन साख्रिफोरखौनो नांगौबा हाल खदाल मावनानै जागोन होनानै आंहाथ' दा बिदिनो हाबा हुखायाव हौवाफोर संनायखौसो जानाय लोंनायखौ जायखिया सावरि बादालियावबाबो गोथावसो मोनबावो आङो हौवाफोर संनायासो साबसिन जाबावबाय दाना हिनजावफोरनिफ्राय साबसिन साबसिन संनो रोंजोबबाय नारजि ओंख्रिबाबो संनो रोंगौ दसरा अनला ओंख्रिबाबो हौवाफ्रानो संनो रोंजोबबावबाय दानिया गासैबो नारजि ओंख्रि सबाइ ओंख्रि गासैबो हौवाफ्रानो संनो रोंजोबो